ओइ दङ माबा न'आवनो दङ मानो टंला टंला हस्पिटाल

हेल' ओं बुं टंलाया ना टंलाया हस्पिटाला मोजाङानो मोजां ड'क्टरफोराबो मोजां मानो सोरखोबा लांगोन नामा अ अ आसा दङब्ला लांनो हागोन आसा गैयाब्लाबो मोनबो जाया बेयाव नार्सफोराबो दङना बेयाव एडमिट खालामब्ला इसोर नायो आरो अ अ नरमेल जाब्ला बेयाव जाखागोन आरो माबा बिसिजादोबा सिजारिनफोरा जाब्ला बेयाव रेफार खामो माबा उदालगुरिसिम माबायाव मंगलदै रिजार्भ जादोब्ला मंगलदै रेफार खामगोन आर' आरो नर्मेल दङब्ला बेयाव नर्मेल डेलिभारि खालामो आरो ड'क्टरफोराबो फायो टाइम टु टाइम नायो रुमफोरा साफा माबा टयलेटफोराबो बाथरुमफोराबो साफा हदायनो साफा खालामोना बिसोरो साफाजोबखा लांब्ला लांनो हागोन आरो ड'क्टरफोराबो दङ टाइम बाय टाइम फायो खबर लायो नायो होम अ अ अ दङब्ला सोरबा लांनो हागोन आर' दिनै लांगोन होमब्ला इयाव अ अ अ बियाव लांनानै एडमिट खालामब्ला जाबाय आरो एडमिट खालामनाय लोगो लोगो इसोर नायो आरो जेबो सिन्था खालाम नाङा अ अ मोजां अ माबा आल्ट्रा साउन्डफोराव जेबो गैयाब्ला नर्मेलब्ला बेयावनो जाखागोन आरो टंलायाव नर्मेलब्ला बेयाव जागोन जेबो माबा गैयाब्ला बेयाव जागोन आर' दे होमब्लालाय अ थांब्ला थां आरो बेयाव जाबाय लै